हैलो हां जी हैलो

हां जी केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक ठाक होर केह् करा दे अच्छा जम्मू किन्ने दिनें आस्तै तुस आए देओ

पैह्ली ते वैश्नो देवी ऐ इद्धर तुस जाह्गे ते इद्धर बी घट्ट टाइम लेई लैगे लैना अगर तुसें पंज बजे बी सवेरे चार दिनें दे टाइम निकलेओ चार बजे अगर निकलगे शामीं अराम कन्नै घूमी शूमी ते नौ बजे तुसी घर आई सकने ठीक ऐ एह् बड़ी अच्छी ऐ माता वैश्नो देवी दा बी मंदिर बड़ी ज्यादै देर बी नी लग्गी सकदी थोह्ड़ा ही टाइम लग्गना एह्दे बिच्च बी हां एह् ऐ कि दूसरी ऐ रघुनाथ मंदर ओह् बी बड़ा अच्छा रघुनाथ मंदिर ठीक ऐ उद्धर बी तुस घट्ट गै टाइम ऐ छे बजे अगर तुसी निकलो ते अट्ठ बजे तक तुसें दर्शन दुर्शन होके किश ते तुस घर आई सकने बापिस हां होर बाहु फोर्ट बी होई गेआ बाहु फोर्ट बी बड़ा पार्क बी ऐ कन्नै माता दा बी उप्पर दरबार ऐ थल्ले पार्क ऐ अराम कन्नै हां खा पी के आई सकने उद्धर बी ते पीर खू पीर खू बिच्च बी इक जगहा ऐ ठीक ऐ उद्धर बी मंदिर न पीर खू जगह दा नांऽ ना उद्धर बी मंदिर बी न ठीक ऐ ओह् बी जगहा बड़ी स्हेई ऐ सारे कोला पराना मंदिर बोलदे उसी बी ओह् ही बागे बाहु फोर्ट में जेह्डा तुसेंगी दस्सेआ नी बावे ओह्ले बावे हां उद्धर उप्पर मंदिर ऐ ते जेह्ड़ा थल्ले आह्ला पार्क पूरक ऐ उसी बाहु फोर्ट बोलदे मांडा मांडा जू बी तुसी वैसे जाई सकने मांडा जू के उप्परली नगरोटे मांडा जू उद्धर पेआ नी उप्परली साईड नगरोटा बिच्च बी इक पार्क खुलदा ऐ मांडा जू दी तरह ही ऐ जम्बू जू उद्धर बी तुस जाई सकने ओ होर हां ओह् बी बड़ा मसां मसां ही खुल्लेआ ऐ ओह् बी ते मुबारख मंडी पैलेस बी ऐ हां मुबारक मंडी बी बड़ा स्हेई मैह्ल बी ऐ ओह् बी उद्धर बी मैह्ल ऐ ते बड़ी स्हेई जगह बी ऐ तुसी उद्धर जाई सकने डोगरा आर्ट हां हां पता के तुस सलाह् करियै तुस सनाओ मिगी जगह् बाड़िया न ते तुसें दिक्खेआ नी किन्ने दिन अच्छे ज्यादा दिन अगर होई सकै ते अच्छी तरह तुसी घूमी बी लैना हा हां हां दस्सो ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फिर ओके ओके बाय